से मार्स नै रोजा बा बा दिसेम्बर नै रोजा नैजिनै जि जानुवारि जिगुजौ गुजिसे द' सेप्तेम्बर नै रोजा जिबा जुलाइ नै रोजा द'